ट्रैकिंग दी अगर असीं गल्ल करिए ते में ट्रकिंग उप्पर बस इन्ना गै आक्खी सकनी आं कि ट्रकिंग दी जगह् अगर में थुआनूं दस्सां में सिर्फ बैष्णो देवी होर चण्डी माता गेदी आं बैष्णो देवी गेदी ओह् त्रिकुटा प्हाड़ी उप्पर जेह्ड़ी स्थित ऐ ओह् कटरा च पाई जंदी ऐ बैष्णो देवी दी जेह्ड़ी जगह् ऐ ओह् काफी खूबसूरत ऐ उद्धरै दे जेह्ड़े प्हाड़ ऐ ओह् काफी अच्छे न उद्धर दी जेह्ड़ी चढ़ाई ऐ ओह् काफी मतलब कठिन ऐ चढ़ने गी क्योंकि उद्धर दी चढ़ना मतलब इन्ना असान नेईं ऐ उद्धर दी जेह्ड़ी चढ़ाई ऐ ओह् काफी मतलब चढ़ने गी मुश्कल आंदी ऐ लेकिन जेह्ड़ा कोई जावै ओह् मतलब चढ़ी जंदा ऐ क्योंकि बैष्णो देवी जिद्धर स्थित ऐ बोलदे कि जेह्ड़े प्हाड़ें च ओह् स्थित न माता बैष्णो ओह् मतलब पैह्ले कोई मतलब जेह्ड़े प्हाड़ हे मतलब उद्धर छुप्पी दियां हां फिर उद्धर गै ओह् फिर विराजमान होई गेइयां मतलब अगर अस दिक्खिये ते बैष्णो देवी दी जेह्ड़ी जगह् ओह् काफी खूबसूरत ऐ उद्धर दी मतलब दूरों दूरों जेह्ड़े टूरिस्ट न ओह् एह् जगह् दिक्खने गी आंदे ऐ साढ़े बैष्णो देवी दी जेह्ड़ी जगह् उत्थें काफी शूटिंग बगैरा होदियां ऐं होदियां ऐं क्योंकि इद्धर दी जेह्ड़ी जगह् ऐ ओह् काफी सुहावनी ऐ ओह् काफी दिक्खने गी अत्यंत सुन्दर ऐ सुन्दर ऐ होर अगर असीं गल्ल करिए चण्डी माता दी एह् बनी च स्थित ऐ मतलब हिमाचल आह्ली साइड होर एह् बी काफी सुन्दर जगह् मन्नी जंदी ऐ क्योंकि इद्धर दे जेह्ड़े पेड़ पौधे न ओह् काफी दिक्खने च काफी सुंदर न होर एह् बी जेह्ड़ी जगह् ओह् काफी सुहावनी ते मतलब शांत ऐ क्योंकि इद्धर दा जेह्ड़ा वातावरण ओह् काफी ठंडा होर शांत वातावरण ऐ होर अगर असीं गल्ल करिए होर अगर असीं गल्ल करिए कैंप ट्रैक दी ते ओह् जियां कि ऐवरैस्ट बेस कैंप ऐ जेह्ड़ा साढ़ा ओह् उत्तराखण्ड च पाया जंदा ऐ अन्नापूर्ना ऐ जेह्ड़ी ओह् हिमाचल प्रदेश च पाई जंदी ऐ लद्दाख ऐ जेह्ड़ा ओह् जम्मू साढ़े जे एंड के च गै पाया जंदा ऐ केदारनाथ बी जिद्धर लोग जंदे ऐ शिवजी दे दर्शनें गी ओह् बी उत्तराखण्ड च पाई जंदी ऐ फिर चन्द्राशिला ऐ जेह्ड़ी ओह् मतलब ट्रकिंग आह्ली जगह् जेह्ड़ी ओह् बी उत्तराखण्ड च पाई जंदी ऐ ओह् जेह्ड़ा केदारनाथ ऐ इत्थें ते काफी सारे लोग जेह्ड़े दर्शन बास्तै जंदे ऐ होर बोलदे ऐ कि जेह्ड़ी केदारनाथ जगह् ऐ ओह् काफी दिक्खने गी इन्नी गै सुन्दर ऐ कि मन करदा ऐ निं ऐ कि अस बापस अपने घर आइए क्योंकि इद्धर दा जेह्ड़ा वातावरण ऐ बोलदे ओह् काफी इन्ना सुहावना ऐ कि मन करदा के उत्थें गै रेहिये होर उद्धर जेह्ड़ी बर्फ पौंदी ऐ ओह् काफी अट्रैक्ट करदी ऐ टूरिस्टें गी टूरिस्ट दूरों दूरों साढ़े देशभर दे जेह्ड़े टूरिस्ट न ओह् इद्धर आंदे ऐ दिक्खने गी घूमने गी जेह्ड़ी इद्धर बर्फ पेदी होंदी ऐ उत्थै लोक स्केटिंग बगैरा शूट बगैरा करदे न होर अगर असीं गल्ल करिए अन्नापूर्नां दा ट्रैकिंग मतलब जगह् दी एह् हिमाचल प्रदेश च हिमाचल प्रदेश च ऐ एह् मतलब इक प्हाड़ी ऐ एह् बी काफी सुंदर मन्नी जंदी ऐ ते क्योंकि बोलदे कि जेह्ड़ी अन्नापूर्ना प्हाड़ी ऐ एह् हिमाचल दा कोई मतलब कोई स्थान ऐ ओह्दा मिगी नांऽ निं हून चेत्ता आ दा उद्धर पाई जंदी ऐ होर एह् बी काफी मतलब अट्रैकटिव जगह् ऐ